میں باورچی خانے كو دوسرے ممبران یا خاندان كے ساتھ اس طرح بانٹنا چاہوں گا كہ میں كھانا بناتے وقت ان كو اپنے باورچی خانے میں بلاؤں گا اور ان كے ساتھ كھانے كے اور ڈش كے سلسلے میں گفتگو كروں گا اور كوئی خاص ڈش جو میں پكاؤں گا اس كے بارے میں ان سے تفصیل سے گفتگو كروں گا اس میں مصالحے اور اس میں دوسری اشیا اور چیزیں كتنی مقدار میں ڈالی جائیں گی ان كو بتاؤں گا اور ان كو دكھاؤں گا كہ اس طرح سے یہ ڈش اور یہ كھانے عمدہ عمدہ بنائے جاتے ہیں اسی طرح سے میں باورچی خانے كے دوسرے مسائل كے سلسلے میں ان سے گفتگو كر كے اور اپنے خیالات اور ان كے خیالات كو آپس میں تبادلہ كر كے كھانا بنانے كو میں پسند كروں گا اور ان كو بھی انجوائے كرواؤں گا اور اپنا بھی انجوائے كروں گا